हमरासभके बिहारमे छै ने जैसे दशहरा दीपावली आओर हमसभ छठि पाबनि मनाबैत छी तऽ जैसेकि सभसँ हमरासभके बिहारमे उत्सव हइ छठि दशहरा दीपावली छै तऽ ईसभ हमसभ बहुत खुशीसँ मनाबैत छी इसमे हमसभ एहिमे हमसभ खर्चा भी करैत छी आओर बहुत अच्छासँ मनाबैत छी एहिलेल मनाबैत छी कि हमरासभके ई धर्म हइ हिन्दू धर्म हइ हमसभ छठि पाबनि मनाबैत छी ओहिमे जैसे हमरासभके हइ करैत छी पाबनि ठकुआ पुरुकिया बनाबैत छी आओर हमसब बढ़िआँसँ मनाके रेडी तैआरी होके जाइत छी छठि पूजामे दशहरामे जाइ छी दीपावली मनाबैत छी हमसभ बहुत अच्छासँ हमसभ मनाबैत छी कृष्णाष्टमी हइ जन्माष्टमी हमसभ कहैत छी विश्वकर्मा पूजा अछि गणेश पूजा छी ईसभ हमसभ बहुत अच्छासँ मनाबैत छी ईसभ पाबनि बिहारमे बहुत अच्छासँ मनैत छै हमसभ भी मनाबैत छी अच्छासँ आओर पेन्ह उन्हके पहीर ओढ़ि कऽ हमसभ जाइत छी देखय देखय जाइत छी बच्चासभके भी लऽ कऽ जाइत छी बड़ा अच्छा लगैत छै अच्छा हइ